तैराकी प्रतियोगिता जी अगरि मां ॻाल्हि चवां त मां कॾहिं भाॻु त न वरितो आहे छो त हिन लाइ मूंखे एतिरी सुठी तैराकी न ईंदी आहे कि मां किसी कोई प्रतियोगिता में भाॻु वठां लेकिनि हा मां सिखंदी ज़रूरु आहियां त मां सिखां थी और अहिड़ो कोई मुंहिंजो अञा मक़सदु न आहे कि कहिड़ी प्रतियोगिता में भाॻु खणां छो त त तैराकी त मां ज़िंदगी जे हिकु ज़रूरत जे लाइ सिखां थी हिकु मूंखे थोरो चई सघंदा चई सघंदी आहियां मां कि शौक़ु बि आहे मुंहिंजे मस्ती जे लाइ हा मां मूंखे याद आहे हिकु पंहिंजो किसो जॾहिं मां पंहिंजे सभु दोस्तनि पंहिंजी भेण सभु असां हुआ सभिनी खां गॾु असां वॉटर पार्क विया हुआसीं त वॉटर पार्क में त असांखे पतो आहे कि हेतिरो पाणी पाणी थींदो आहे त हुते मां मुंहिंजा दोस्त मुंहिंजी भेण सभु असां मिली करे हीअं ई नंढो सां प्रतियोगिता कई हुई कि ॾिसूं था केर हितां खां वठी करे हुतां ताईं पहिरें पुॼे थो त हिकु अहिड़ी नंढीसीं प्रतियोगिता हुई त हिन में कोई तैराकी जी स्पैशल प्रतियोगिता त न हुई लेकिनि हा हिकु किसो मूंखे याद आहे जो मां पंहिंजी भेण सां गॾु पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु इलाही मस्ती कई हुई और असां हिकु कॉम्पटीशन कयो हुओ जिनि में असां इलाही खिल मौज कई हुई और उहो मुंहिंजे लाइ इलाही सुठो अनुभव आहे इलाही यादगार अनुभव आहे अॼु बि असां और असां सभु दोस्त अगरि मिलंदा आहिनि त हुन ॾींहुं खे याद कंदा आहियूं कि असां स्विमिंग जी प्रतियोगिता कई हुई इहे पीछे रही वेई रहिजी वेई हुई उहो अॻिते हुओ और इलाही मज़ो आयो हुओ त मुख मुंहिंजे लाइ हिकु इलाही मौज जो शइ आहे तैराकी